ہیلو کیا آپ زومیٹو کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں جی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو آپ سے ایک آڈر کیا تھا سر کیا یہ آڈر میرا پیک تو نہیں ہوا ابھی سر اگر پیک ہو گیا ہے تو سر یہ کینسل کر دیجیے کیونکہ سر مجھے اپنے کیونکہ سر مجھے اپنے لنچ میں کوئی تھوڑی کمی کرانی ہے کیونکہ اب مجھے بھوک اتنی زیادہ نہیں ہے سر جو سر یہ جو میں نے آپ سے دس روٹیاں منگائیں تھیں تو سر اس میں سے آپ پانچ روٹیاں کم کر دیجیے اور بریانی میں نے آپ سے دو پلیٹ بولی تھی تو آپ ایک پلیٹ کر دیجیے اور سر یہ میں نے آپ سے